आसामनि गाहाय हारिमुवारि आरो मेंनायखौ होखारग्रा रंजाथाव हाबाफारिफोरा जाबाय हाजो गाखोनाय बल गेलेनाय बिदिनो पेराग्लाइडिं होनो बेफोर आरो ना माने बर' फ्रा बैसागु आव हाजो गाखोयो आरोनो बावखुंग्रिआव बयबो आलादा आलादा जायगानिफ्राय फैनानै हाजो गाखोयो बावखुंग्रिआव थिखिनिसिम थाङो आरो मेंनायफोरखौ सुस्रांहैयो खुलुमहैयो गोजौआव मन्दिर दं हिसाबै बिदि गासिबो रंजा बाजायै गाखोयो दुखु दाहा गारनानै जयै खुसियै हेफाजाब होलाय होलाय बयबो ज' ज'